उत्तर प्रदेश में ॾाढा प्रमुख समाचार संगठन आहिनि जिन में ए बी पी गंगा टी वी अरूणा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ऐं एन डी टी वी इंडिया वगै़रह शामिलु आहिनि हिन मीडिया हाउज़नि खे खेत्रीय ऐं राष्ट्रीय स्तर ते खबरूं मिलंदी आहिनि हिक तरफ़ निजी चैनल जेको तेजीअ सां रिपोर्टिंग करण त ॿी तरफ़ दूरदर्शन वारी सरकारी चैनल हिक अलॻि नजरिये सां खबर पेश कंदा आहिनि